ہلو جی ہم لوگوں نے سوگی کھانا آڈر کیا تھا سوگی سے بٹ کسی ریزن کے خاطر نہ ہوٹل والوں کو سوگی والوں کو اماؤنٹ نہیں پہنچا اور نہ ہم لوگوں کے پاس اماؤنٹ ریفنڈ آیا ہوا ہے بٹ بینک میں وہ پیسے رک چکے ہیں اس دو تین دن ریفنڈ کے لیے لگیں گے آپ پلیز ابھی جو ہم لوگ آڈر کرے کھانا وہ سوگی والوں کو آپ دے دے تاکہ ابھی ہم لوگوں کے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہم دوسرا آڈر کر بھی نہیں سکتے کیوں کہ پرابلم ہو جائے گی اور لیٹ ہو گیا ہم لوگوں کو آلریڈی آپ اگر آپ کھانا پارسل کر دیجیے اور ہمارے نمبر نوٹ کر لیجیے آپ ان کیس اگر تین چار دن میں ریفنڈ آیا نہیں سوگی والوں کو تو ہم لوگ ہم لوگوں کے پاس سے آپ کو پے کر دیں گے فی الحال کے لیے آپ ہم کو پارسل جو بھی ہے سینڈ کر دیجیے